हैलो हैलो नमस्ते जी मैडम जी एह् डैंटल क्लीनिक दा नंबर ऐ अच्छा में ना ऐक्चुअली कोई दस पंदरां दिन दी होआ दी कि बड़ी दर्द होआ दी ते एह् नंबर मिलेआ क्लीनिक दा ते महां चलो नंबर लैन्ने आं उद्धर मैडम जी में रियासी तु बोला ना नेईं मैम ख'लकी ख'लकी दाड़ च एह् कोई दस पंदरां दिन होई गे नेईं पस्स नी पेदी ऐ सिर्फ मतलब कोई पानी पीता हा ठंडा ते बस ओह्दे बाद च गै शुरू होई गेई थोह्ड़ी जनेही खनोई दी ही पैह्लें दी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ जी ते किन्ने बजे आचै अस किन्ने बजे दा नंबर शंबर लग्गग साढ़ा नेईं कल आई जाह्गे शामी टाइम अगर कोई शाम्मी दपैह्री शाम्मी दी मिलदी ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके